जी मैम बोला जाए जी प्रणाम जी मधेपुरा जिला में तो बहुत सारा विधी व्यवस्था खेल में बहुत आगे हैं आप यहाँ पर सारी व्यवस्था है खेल कूद का बहुत सारे खेल हैं यहाँ संविधान के माध्यम से हमारे मने यहाँ फुटबल भी अच्छा हे किरकेट का भी मतलब अच्छा खेल यहाँ खिलाए जाते हें और यहाँ पर एक सरकारी इस कार्यक्रम के तरफ नेहरू युवा केंद्र खेल भारत सरकार जो है फुटबल हो से खिलाते रहते हैं सारकारी कार्यक्रम है और ये हमारे एशिया के सबसे बड़े प्लेट प्लेटफ़ॉर्म है तो इसके ही माध्यम से बहुत अच्छा विधी व्यवस्था के साथ खिलवाया जाता है यहाँ के युवा और युवती अच्छे ही खेल के प्रति जागरूक भी है

हॉकी का खेल भी यहाँ होता है लेकिन विशेष तौर पर हमारे यहाँ अभी ज्यादा तर पहले यहाँ इच्छुक जो है फुटबल भोेलीभोेल किरकेट

बैडमिंटन का भी का अच्छा है ब्यबस्था आपको कई ऐसे जगह है की बैडमिंटन मतलब कहिए की हमारे यहाँ तरह तरह का खेल का विधी व्यवस्था अच्छा है और यहाँ के युवा युवती भी अच्छा दिलचस्पी से खेल खेलते हैं जैसे बहुत अच्छी बात है की आप भी हमारे जी हाँ जी हाँ हाँ एकदम हमारे खेल मंंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी चलाए जा रहे हैं मधेपुरा जिला में नेहरू युवा केंद्र खेल भारत सरकार का कार्जक्रम की तहत यहाँ कहिए तो हर एक गाँव में एक युवा क्लब बना कर के उसको खिलाया जाता है उसमें ट्रैनिंग भी दिया जाता है जैसा उसको मतलब आवश्यकता है एक अच्छा सुविधा एक सहयोग ये गोवर्नमेंट की ओर से भी उसको सहयोग मिलता है और अच्छा है कर रहे हैं हो भी रहा है यहाँ सलग भी है यहाँ की युवा युवती बहुत खेल में दिलचस्पी है आप